جی ہاں بالکل اردو زبان کا موازنہ ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی سے کیا جاتا ہے اور ایسا کرنا کسی حد تک درست ہے ایسا کرنے میں کوئی بھی زبان بہتر یا بدتر نہیں ہوتی ہے بلکہ موازنہ ایسا ہونا چاہیے جس سے دونوں زبانوں کی قربت کا احساس ہو اور لوگوں میں یہ بیداری پیدا کی جا سکے کہ دونوں زبانیں اردو اور ہندی ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں یہ دونوں زبانیں الگ نہیں ہیں اور یہی حقیقت ہے کہ دونوں زبانیں کئی پہلوؤں سے ایک دوسرے کے قریب ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ دونوں ہی زبانیں کچھ فرق بھی رکھتی ہیں یعنی دونوں زبانوں میں کچھ فرق بھی ہیں تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اردو کی ترقی شمالی ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کے دور میں ہوئی جہاں فارسی عربی اور مقامی زبانوں کے میل ملاپ سے ایک نئی زبان نے جنم لیا اور اردو نے فارسی سے رسم الخط اختیار کیا اور اس میں فارسی اور عربی الفاظ کی کثرت ہے کافی بڑی تعداد میں اردو میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ پائے جاتے ہیں بات ہندی کی کی جائے تو ہندی بھی شمالی ہندوستان کی ایک تہذیب یافتہ زبان ہے جس کے بارے میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ سنسکرت کی بیٹی ہے